دہلی میں بہت سارے طلباء ایسے ہیں جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے بہت سارے آپشن ہوتے ہیں جیسے کہ تبادلۂ پروگرام ہوا اور اسی طریقے سے اسکالرشپ کی انہیں بہت سخت ضرورت پڑی ہے اور اسی کے علاوہ امیگریشن کی ضرورت پڑتی ہے یعنی دہلی میں جس یونیورسٹی میں وہ طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جس فیلڈ میں وہ اپنا کیریئر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی فیلڈ میں ان کو وہاں پر بیرون ملک میں تبادلۂ پروگرام کی ضرورت پڑتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی میں جس یونیورسٹی میں وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہاں کی وہاں کے یونیورسٹی کے امیگریشن کی بہت سخت ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا پرتا ہے